لکھنے کے دوران اگر ہم اپنے حوصلے کی بات کریں تو ہمیں اندر سے ایک موٹیویٹ رہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہمیں لکھنی ہی لکھنی ہے اور متوجہ اس وقت ہوا جاتا ہے لکھنے کی طرف جب ہم جس چیز کو لکھ رہے ہیں ہم نے اس چیز کے اوپر اچھے سے سوچا ہے خوب تدبر و تحمل کر کے ہم نے اس کو لکھنا شروع کیا ہے جس چیز کو جس ٹوپک کو ہم لکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہم نے خوب ریسرچ کی ہے اس کے بعد اگر ہم لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر لکھنے کا ایک حوصلہ بھی ہوگا اور لکھنے کا ایک جذبہ ہوگا لکھنے اور اسی کی طرف ہم مستقل متوجہ بھی رہیں گے اور اگر ہم بات کریں کہ لکھتے کیا ہیں تو اگر ہم کہیں سفر میں جاتے ہیں تو سفر کے اندر آنے والے واقعات کو بھی لکھ سکتے ہیں سفر کیسا رہا اس کو بھی لکھ سکتے ہیں جس کو ایک سفرنامہ کہہ سکتے ہیں اور عام طور سے چوں کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اردو سے ہے زیادہ تو میں زیادہ تر اردو میں ہی لکھنا پسند کرتا ہوں اور اردو لکھنا مجھے پسند بھی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اور میری فسٹ چوائس بھی ہے اردو میں لکھنا اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جس چیز کو لکھ رہا ہوں پہلے اس کے اوپر ریسرچ کی جائے اس سے ہمارے اندر حوصلہ رہے گا اور ہم کنسسٹینسی کے ساتھ اسی کی طرف متوجہ رہیں گے اور آپ ہر روز جو آپ کے زندگی میں آنے والے واقعات ہیں ان کو لکھ سکتے ہیں اور میں اردو میں لکھنا پسند کرتا ہوں